साढ़े टैम जेह्ड़ा नी जिसलै अस स्कूल जंदे हे नी साढ़े माश्टर हा माश्टर कुत्थूं दा हा जिसलै स्कूल कोई बी हिस्ट्री दा कुछ समझानां हा ना ते माश्टर इत्थूं दा हा केह्ड़ी पिंग ऐ एह् लंगेड़ मोड़ दे उप्परा दा हा लंगेड़ मोड़ दा हा शायद उध्दर दा हा ते स्हानू उन्न समझानां कि हिस्ट्री च मतलव पैह्लैं समझाना कि हिस्ट्री केह् चीज़ होंदी ते केह् नेंईं होंदी ते हिस्ट्री च जिसलै समझाना नी ते कोई राज़े दी कहानी सनान लगी पौनां ते ओह् राज़ा इयां होंदा हा ओह् राज़ा इयां होंदा हा ते मतलव हरी सिंह नै एह् कीते दे कम्म मतलव परानियां गल्लां सनाना लगी पौनां स्हानू ते अस जिसलै उंदी गल्ल सुनदे हे ते ऐ हे बी थोह्ड़् मज़ाकी टाईप दे हे ते जिसलै उंदियां गल्लां सुनदे हे ते स्हानू मज़ा बी आंदा हा गल्लां सुननें गी मज़ा बी आंदा हा ते जिसलै अस फिर ते जिसलै इयां गल्लां गुल्लां सनाईयां साह्नूं ते फिर कोई जियां हून इत्थूं जसरोटै माता दा राजा ऐ इंदी गल्ल सनान लगी पौनां कि उत्थें इयां राजा होर इयां जंदे हे इयां शकार करदे हे अपनें सैनकें गी भेजियै शकार करानां जां जियां मर्जी कोेंई ते राजा ओह् होंदे हे कि जानबर पालदे हे कुछ कुछ राजें मतलव शकार करवांदे हे केंई राज़े जानवरें जानवरें गी पालनां ते जेह्ड़े जानवर पालदे हे ओह् बी राज़ें होंदे हे ते जेह्ड़े नेंई पालदे शखार करांदे हे ओह् बी राज़ा गै होंदे हे ते जिसलै इयां गल्लां गुल्लां सनानियां साढ़े सर नै ते स्हानू मज़ा आना अस मतलव के अस इयै सोचदे हे कि जिसलै हिस्ट्री दी क्लास मतलव कि कुसलै लग्गनी ऐं मतलव किन्ने टैम जल्दी कोला दा जल्दी लग्गै स्हानू मज़ा आंदा हा क्योंकि स्हानू उ'ऐ जेहियां गल्लां सुननें गी मज़ा आंदा हा

ओह् राजा होर ओह् इंदियां इन्नियां रानियां हियां उंदियां मतलव राज़ा ते इक रानी फ्ही बोल्ली ओड़नां कि पैह्ला ब्याह् करी लेआ दूई दा बाद च करी लेआ ते मतलव रानियें कन्नैं ब्याह् ते कोई कट्ठा थोह्ड़ी करी लैंदे हे साल साल दा दो साल दा फर्क पांदें हे ते पैह्ली इयां रानीं दे दो बच्चे हे ते दूई दा कोई नी होया ते इयै जेही गल्लां सनांदे हे मतलव माश्टर होर ते फिर जेह्ड़ा पैह्ली रानीं दा बच्चा हा इक मुड़ा हा ते इयै जेही गल्लां सनाइयै ते स्हानू स्हानू इयां ओह् करदे हे पढ़ांदे हे जिसलै स्हानू पढ़ाया पढ़ुया ते स्हानू साह्नूं मज़ा बी आना गल्लां सुननें गी ते मतलव साढ़े बड़े अच्छे माश्टर रेह्दे ओह् माश्टर इक ते होंदे छड़ा औना मारना छड़ा डांटनां बच्चें गी ऐसा कुछ नी हा उंदे कोल लेकिन इयां जेह्ड़ी बी गल्ल असेंगी समझानी प्यार कन्नै असेंगी समझानीं इयां मतलव ओह् नी करदे हे कि अगर कोई बोल्ली ओड़े जां शरारत करी ओड़े लेकिन उसी बी डांटनां लेकिन अच्छे तरीके कन्नै मतलव माश्टर जेह्ड़े होंदे ना बड़े इयां अलग स्वभाव दे होंदे न माश्टर केइयें गी ते अज़ैं बी नी ओह् होंदा केंई ते जियां हून हां माश्टरें कन्नै बी अच्छा लगदा हा बैठनां अच्छा लगदा ही जिसलै स्हानू पढ़ाना उनें ते बड़ा अच्छा लगदा हा खास करियै हिस्टरी आह्ला मास्टर